नमस्ते आइए आइए बैठिए क्या हुआ है न नमस्ते हाँ क्या हुआ है आपको इतनी गर्मी में कैसे आपको सर्दी हो गया अच्छा ठीक है परासिटामोल ले लीजिए

दवा मंगाई है अच्छा कौन सी दवा खाई है सस्ती दवा होगी लोकल होमिओपैथ दवा खाएँगी ठीक है तब दुसरे डाक्टर से मिलना पड़ेगा अच्छा ठीक

अच्छा हम ही दवा दे रहें तो अच्छे से उसको खाइएगा हाँ नहीं हम पाँच दिन की दवा दे रहें तीन टाइम खाना है और घर में किसी की तबियत खराब है अच्छा अच्छा तो फ्रिज का पानी मत पीजिए अभी तो गर्मी शुरू हुई ओ तो ज़रूरी है काढ़ा में जैसे जैसे उसमें मिर्च डाल दीजिए लौंग डाल दीजिए इलाइची डाल दीजिए हाँ नमक डाल दीजिए गुड़ डाल दीजिए हल्दी तुलसी पत्ता अच्छा चलिए ठीक है नमस्ते